हँ इसकुलमे तो हमको पेन्टिङ्ग सिखैलऽ गेलै लेकिन अच्छा अच्छा पेन्टिङ्ग सिखैलै लेकिन हमनी ओतेक अच्छासँ सिखलहुँ नहि लेकिन हमरा दोसरा टीचरसँ पढ़ाइ करना रहै तऽ ओतेक अच्छासँ सिखलिए नहि लेकिन पेन्टिङ्ग जे सिखलिए अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे सिखलिए ओकरो बाद तऽ ज्यादा सिखलिए नहि लेकिन हमरा दोसरा टीचरसँ पढ़ाइ करना रहै